म्हाका शेवणी खुबशीं मेवल्यां पूण हांवें कोशिश केली की तेंची अपुरबाय करपाक पूण तीं चडशीं म्हाका म्हाज्या फुडें येना जालीं पूण एक शेवणें येयलें आनी तें अकस्मात म्हाज्या फुड्या म्हाजेर येवन बसलें हांयें तेका धरलें आनी तेका तेजी बरी अपुरबाय केली आनी तेका उदक बिदक पिवयलें आनी किदें तें खाता जाल्यार पय ट्राय केली पूण कांय खालना तेणें पूण कांय खालना तेणें तेणें उदक पिलें आनी तें म्हाका हें केल्ल्यान तेका सोडलें हांयें